आयज लोक लॉन काडटा जाल्यार बँकेक वयता पूण जेन्ना ज्यो फॉर्मेलिटीज तेजे कडेन आयकता जे बँककार जे आसता तो मॅनेजर जेन्ना मेयटा तेन्ना पयता तें खूब फॉर्मेलिटी आसता तेन्ना लोक आज काल कॉपरेटीव सोसायटी जो आहा अथवा कॉपरेटीव बँक्स आहा थंय फॉर्मेलिटीज म्हणजे चडशे कागझात दवरपाची गरज पडना थंय वसपाचें आपलो प्रयत्न करता चडशें म्हणल्यार आयज काल कॉपरेटीव सोसायटीक लोक वयता कित्याक जे डॉक्युमेंट्स जे लावपाक पडटा तें भरपूर कमी आसतात आनी थंय थंय सुद्दां तेंचे जे क्लार्क आसतात अथ्वा मॅनेजर आसतात तेंगे आयज काल सामान्य सोसायटी म्हण सामान्य लोकां खातीर आसता आनी एक बरें एक्सप्लेन करता लोकांनी लोकांक प्रवृत करता की बाबा तुमी हें लॉन आमचे कडच्यान घेवचे केन्ना केन्ना जर स्वता घरा कडेन वसोन तेंका लॉन दिवपाचो तेंका प्रयत्न करतात सेम कॉर्पोरेटीव बँकींग आयज चडशी फॉर्मेलिटी डॉक्युमेंट लावपाची गरज पडना लोक वयताक आरामसे तेंकां लोन मेयटा आनी दुसरें म्हणजे थोडे बिजनसमॅनय आसता आजकाल खुबशे बिजनसमॅन अशे आसात जे खूब पयशे आसता जे पयशे ते लॉन रुपान बारीक बारीक लोकांक दिवंक पयतात आनी तेणी एफडी दिल्लोय आसा दुसरे आसता आनी तेची रेटी तशी कमी आसता रेट ऑफ इंट्रस्ट दुसरें आसता कोपरी कोपरी म्हळ्यार आयज चडशे गांवांनी ही प्रथा चललेले आसा लोक एकठांय जातात फंड कोपरी रुपान फंड उभारतात आनी जे खरेंच ज्या मनशांक गरज आसता ते मनीस तें व्हरोंक शकता तें खंय असो म्हणजे व्हिटनस अशें गरज नासता स्वता जावन गांवचे लोक एकामेकां वळखता कारणान एक विश्वास तेंचे एकामेकाचेर आसता आनी रेट ऑफ इंट्रस्ट कमी आशिल्ल्या कारणान लोक थंय व्हरता कांयच गॅरेंटर नासता भांगर दिवपाची गरज ना कांय ना कांय ना तेन्ना एक वळखीचे नात ते पयशे दिता आनी लोक थंय कॉपरी सुद्दां प्रिफर पयली करतात